हां कोण उलयतां आं कितें जालें ओके खंयच्यान उलयता तूं ओके सांग हांव पणजे साकून पणजे साकून हय हय हय हय हय हय येता आमी सतरा तारखेर येतले तुमचें घर खंय पडटा तें ओके ओके ओके आं तुमचें ऑल्ड घर न्ही तें पारंपारीक आं कित कित कितलीं वर्सा जालीं घराक अशें ओके बाकीचे नळे बी आसा न्ही तेका ओके ओके आनी जमनीक शेण आसा शेण मारती हे ओके ओके ओके ओके आनी चुली बी आसा न्ही रान्नी ओके ओके ओके ओके आमकां एक आमकां तें शुटींग काडपा जाय आसलें पिक्चराचें टेलीफिल्म काडटात आमी शुटिंग करपा जाय आसलें केन्ना येवं आमी सतरा तारकेक येवं ओके ओके म्हाका तुमी लोकेशन धाडून दिता घराची ती हय आसल्यार धाड ना आमी येवन पळयता चार जाण येतले डायरेक्टर येतलो प्रोड्युसर येतलो आनी आनी दोग जाण येतले ओके आनी एक सोट्स सादारण तीस पस्तीस मिण्टांचें आसतलें आं बरें ओके ओके ओके ओके ओके ओके जाता आमकां तशें ओके ओके हेचेंं पयलीं कोणें काडली बी शुटींग ओके ओके ओके ओके आनी कितलें चार्जीस बी कितलें घेता ओके ओके ओके ओके पूण घरांत आनी कोण आसता तर मनीस बीन तशे हय हां हां हां ओके हरकत ना ओके ओके ओके हरकत ना जाता हांव मागीर यें करून कोळोव तुका मागीर ओके ओके ओके ओके जाता आं बरें बाय